مقامی معیشت خاص طور پر تجارت اور بیوپار میں اردو زبان کا استعمال رابطے بھاؤتاؤ رسید نویسی اشتہارات اور دکانوں کے سائن بورڈس میں عام ہے اردو بولنے والے علاقوں میں خریدار و فروخت کنندہ کے درمیان باہمی اعتماد اور آسان رابطے کے لیے اردو مؤثر ذریعہ بنتی ہے اس کے علاوہ اردو زبان میں کاروباری دستاویزات رسیدیں اور رجسٹر بھی تیار کیے جاتے ہیں خاص طور پر پرانے بازاروں اور روایتی کاروباری مراکز میں